میرے لیے یہ چیز ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرنے کی سوچتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ سامنے والا کیا سوچے گا میں یہ کام کیسے کروں گی کیا ہوگا تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے میں کہیں مطلب بار بار ڈر کا شکار نہ ہو جاؤں تو میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میں اپنے ڈر سے دھیرے دھیرے نجات پا سکوں